जुनारफोर गांसो जानो थाखायथ' जेन'बा फोथारफ्रा गोदोनि बायदि नङा गोदोथ' जेन'बा फोथारफ्रा गुवार गुवारमोन दाथ' नों मानसिफ्रा दानि मा जेन'बा दाथ' दानि अबस्थायाव मानसिफ्रा बिराथ बाङाय जाबाय बाङाय जानायनि थाखाय जेन'बा फोथारफ्रा गुवार नङा मोसौफ्रा गांसो जानो खस्थ' मोनो गांसो गैया जायो जेन'बा फोथारा गुसेब नालाय नों मोसौ खानो मोसौ गामि दरसेनि मोसौआथ' बुरजा जायो बेफोराव मोसौआ गांसो जानो खस्थ' मोनो आरो जेन'बा गांसो गैयैनि थाखाय मोसौफ्रा उदैबो बुंला आरो प्लास्टिक आरो दैबाना जानाय प्लास्टिक आ बोथ' नों जेन'बा माबाफोरखौ गांसोफोरखौ खोबनानै लायो आरो बेफोराव मोसौआ जाफ्लाङोब्ला देहायाव देहाया गाज्रि जायो आरो दैनि दैयाबोथ' जेन'बा जोंनि गामियाव सोरगिदिं जेरैबो बेंनाय बेफोराव गांसोखौ लोमनायाव मोसौआ माबा गांसो जानो हा दैबानाजों लोमजानायाव हाब्रु नांनाय हिसाबै गांसो जानायाव मोसौआ खस्थ' मोनो आरो बे बायदिसिना प्लास्टिक माबा मुवा बायदिसिना मुवा गारनाय मानाय बेफोरनि थाखायनो अनेक जुनारफ्रा खस्थ' मोनो आरो जेन'बा मोसौल' नङा बोरमा दं आरो जेन'बा मा होनो मैसो थाबाय मोसौ थाबाय बोरमा थाबाय बेफोरो गासिबो बिदि प्लास्टिक गोदोसोनानै थानायावनो आबाद माबा गांसोफ्राबो मोजां जाया बेफोर गांसो खोबनानै लाग्रा जिनिस जाय प्लास्टिक आ दाथ' नों मा होनो फोथाराबो दानि जुगाव गुवार नंला जैरैबो न' बां सोरगिदिं खोफबनानै लुनानै थानाय जाहैबाय आर नोङो जेन'बा ओरै दुब्लिफ्राबोथ' नोङो माइ हाखाङाबा जेबो मोसौ मोसा खाजाया बोरमाफोरबो खाजाया अनेक खोथा फैयो आरो बे जेन'बा दैज्लां जाबानो जोंहा मोसौ खानाय बोरमा खानाय मैसो गुमनाय बेफोर बादियाव खस्थ' मोनो आरो मोसौ मैसोआ गांसो उदै बुंला बोरमाफ्रा बिदिनो न' न' नागिरबायनानै बायदिसिना फिफां लायफांफोरखौबो नस्थ' खालाम होनांगौ जाहैबाय गांसो गैयैनि जाहोनाव बिनिखायनो जोङो जेन'बा जुनारफोरखौ दा खस्थ' मोननायनि कार'नावनो जों बांद्रायबो फिसिनो हाला जाहैबाय दंबाबो ओरैनो मासे मानै बेफोरबादिल' गांसो गैयैनि खार'नावनो बिदिल' फिसिनाय जायो ओरैथ' बारहावायाबोथ' नोङो जि मोजां नङा जाहैबाय थासारिफ्रा जेराव नोङो फोथार गुवार बेफोरावसो नोङो मोसौ मैसो बोरमा बेफोर गांसो जानो मोजां जायो बेखौनो आङो आंनि नुनायमानिखौ आं बेखौ माबानाय जाबाय बुंनाय जाबाय दोन्थ'नाय जाबाय दे